जैह्लू में अपना दूआ प्रोडक्ट बेचेआ हा जैह्लू में इक हांडी मिकी फसल थ्होई पर दूई हांडी जेल्लै में फसल बेची ते मिकी पैह्ली हांडी ते अच्छे पै खासे पैसे मिले पर दुई हांडी मिकी इन्ने खास पैसे नी मिले मतलब कि नुआढ़ी जेह्ड़ी जिन्नी में मैह्नत कीती दी ही उस स्हाबें पैसे नेईं मिले मिकी फ्ही बड़ा दुख होएआ यार में इन्नी मैह्नत गै कैसी कीती